हेलौ बाजै ह'टेलनिना आं दहाय सिगाङावहाय अमा एवनाय अर्दार खालामदोंमोन दा आंनो नांला आरो ओमफ्राय आं फैसाखौ सिगां पे खालामग्रोफ्लांदोमोन दा आंनि इउ पि आइ आयदि आवहाय रितार्न हरफिनबानो जाबाय आरो